गोंय दर्यावेळो देवळां आनी चर्चीं खातीर प्रसिध्द गोंयाक एक व्हड दर्यादेग लाभल्या आनी खूबश्यो वेळो आसात ज्यो जगभर प्रसिध्द आसात जशी कलंगूट कोल्वा मागीर जर दक्षीण गोंयांत जर गेलो थंय पालोळें अश्यो कितल्योश्योच वेळो त्या शिवाय विंगड विंगड वाठारांनीं देवळां आसात पोरणी देवळां आसात जंय हजारांनी वर्सां पासून देवांची पुजा जाता त्या शिवाय पोरणें गोंय ओके एका तेंपार पोरणें गोंय हें गोंयचें गोंयची राजधानी आशिल्ली आनी मागीर ती पणजे हाडली आनी पोरणें गोंय हो एक वाठार जो पुर्तुगेजांनी सगळ्यांत पयलो जिखलो आनी थंय तांणी इगर्जी बांदल्यो सो भारतांतल्यो सगळ्यांत ज्यो पोरण्यो चर्ची आसात त्यो पोरण्या गोंयांत सांपडटात ओके आनी ह्यो तीन गजाली पळोवपा खातीर भारत भरच्यान ओर इवन जग भरच्यान लोक गोंयांत येतात